لاک ڈاؤن میں ساری دکانیں بند تھیں گھر میں اشیا بھی کم ہونے کی وجہ سے ہم بہت احتیاط کے ساتھ چیزیں استعمال کر رہے تھے کھانا پکانے کے لیے جو سامان درکار ہوتے ہیں ان میں بہت سے سامان نہیں تھے بہت ہی کم انگریڈینٹ والی چیزیں بنانے کی کوشش کر رہے تھے جیسے دال چاول انڈا کھچڑی پاستا آلو کی سبزی پیاز کی پتی والی سبزی چھولے کی چٹی آلو پالک آلو پیاز وغیرہ بہت ہی کم اجزا والی ڈشز ہے جو سب کو پسند ہی آتی ہے اور ان میں اجزا بہت کم لگتے ہیں اس لیے ہم کوشش کررہے تھے کہ یہ ساری چیزیں لاک ڈاؤن میں بنائیں